हैलो जय झूलेलाल हा हा कंपनी आहे असांजी कहिड़ी पोस्ट लाइ ॾियो आहे तव्हां अछा तव्हां किथां कयो आहे कोर्स घणो टाइम थियो आहे तव्हांखे कए कोई एक्सपीरियंस त कान अथव तव्हांखे कोई अछा हा

ठीकु आहे ठीकु आहे असां तव्हांजी सभु हे लिखी आहे डिटेल्स तव्हांजी तव्हांजी पंहिंजी डिटेल तव्हांखे लिखी करे पोस्ट कयो इन एड्रेस ते तव्हां फ़ोन ते बि ॿुधाए सघो था पिया लेकिन हिकु पोस्ट बि ॾिसिणो पवंदो की कहिड़ी ख़ाली आहे ऐं सैलेरी आहे असां वटि

हा असां सिंधियुनि खे बि प्रैफर कंदासीं अॼु जो सुठी हूंदी मां तव्हांखे फ़ोन कंदमि ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदासीं की हिन ॾींहुं हिन टाइम ते अचिणो अथव तव्हांखे ऐं इंटरव्यू थींदो अॻु में तव्हांजो अची करे हिते तंहिं खां पोइ सिलैक्शन थींदो तव्हांजो हा इंग्लिश में ई हलंदियूं हले थी पई अॼुकल्ह ठीकु आहे तव्हां पंहिंजी डिटेल हिकु दफ़ो फ़ोन ते बि ॾिजो और हुन ते बि मोकिले छॾिजो असांखे तव्हां हा न न तव्हांखे जॉब ऑफर कंदासीं ज़रूरु तव्हांखे बिल्कुकु क्वालिफिकेशन आहे असां ॾिसंदासीं असां वटि हूंदी पोस्ट तव्हांखे असां इंफॉर्म कंदासीं हा जय झूलेलाल